हाँ भैया नमस्कार हमने आपके रेस्टोरेंट से जो खाना ऑर्डर किया था वह एकदम घटिया खाना भेजें हैं आप लोग बताइए उसको उसको कैसे खाएँ हम लोग खा उसको खाकर बीमार हो जाएँ आपने ऐसा खाना क्यों भेजा आप अपने कारीगरों को ध्यान नहीं ध्यान नहीं रखते क्या कि कैसे खाना बना रहे कैसे भेज रहे हैं बताइए आप मेरा पैसा वापस करिए और मैं कम्प्लेन करूँगा कि आपके आप ऐसे ही खाना सभी लोग को सब जगह आडर कर रहे हैं सभी लोग सभी जगह भेज रहे हैं बताइए आप कहीं से आडर कुछ करेंगे अगर ख़राब निकल जाएगा तो बताइए आप क्या करेंगे अब अब बताइए हम लोग खाना कैसे खाएँ वहीं से आडर किए थे ख़राब खाना खा लेंगे तो फिर बीमार नहीं हो जाएंगे तब बताइए अब कैसे करें आप मेरा पैसा कैसे भी करके वापस करिए मैं दूसरी जगह से ऑडर करूँगा आप एकदम बेकार खाना भेजे हैं घटिया खाना है एकदम इसमें इसमें बदबू आ रही है आप ऐसे ही करेंगे बताइए आपको कोई पैसा दे रहा है तो आप उसको खाना ख़राब दे रहे हैं पैसे ले रहे हैं उसके बावजूद भी ख़राब खाना भेज रहे हैं आपकी आपका रेस्टोरेंट बंद करवा देंगे अगर आप ऐसे ही खाना देंगे ख़राब खाना एकदम हमने ऑर्डर किया है पैसे दिए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खाना ख़राब भेजेंगे और आपको पैसे भी मिल जाएँ और खाना भी आप एकदम ख़राब भेज दें